ہندوستان کی راجدھانی دلی دلی میں صحت کے لیے بہت کام ہوا ہے آنے والے وقت میں صحت کے لیے بہت قدم اٹھائے گئے ہیں اور بہت سارے ہیلتھ کیئر ادارے بھی بنائے گئے ہیں ہمارے دلی میں ہر کسی کا علاج ہوتا ہے دور دور سے لوگ علاج کرانے آتے ہیں گاؤوں سے اور چھوٹے چھوٹے شہروں سے علاج کرانے آتے ہیں اسی لیے دلی میں بہت سارے ہیلتھ ادارے بنائے گئے ہیں جس میں بڑے ادارے بھی ہیں چھوٹے بھی ہیں اور بہت سارے لوگوں نے مل کر دلی کی صحت کو ایک اچھا لیول کا بنایا ہے اس میں گلی محلوں میں چھوٹے چھوٹے کلینک محلہ کلینکس بنائے گئے ہیں آنے والے وقت میں بھی بہت زیادہ اس پہ کام چل رہا ہے کہ بہت سارا پیسہ اس پہ صحت پہ لگ رہا ہے اور زیادہ تر ایریوں میں غریبوں کے لیے بھی چھوٹے چھوٹے ہیلتھ کلینک ہیں جہاں سے وہ دوائیاں آسانی سے لے سکتے ہیں ٹیسٹ کروا سکتے ہیں اور اپنے چھوٹے چھوٹے جو بھی ٹیسٹ ہیں بلڈ ٹیسٹ ہیں ایکسرے الٹراساؤنڈ وغیرہ سب کروا سکتے ہیں